ज्या लोकांक कोंकणी येना त्या लोकां कडेन हांव तेंचे लॅंग्वेजीन उलोवपाचो प्रयत्न करता कित्याक खूब लोक आतां भायर येता भोंवपाक लायक गोंया येतात भोंवपाक गोंया आयले की तेंका तेंची लॅंग्वेज कळना गोंयाची लॅंग्वेज तर तेन्ना कितें करतात गोंयचे मनीस तेंचे लॅंग्वेज शिकून तेंचे लॅंग्वेजीन तेंकां उलोवपा प्रयत्न करतात आनी खूब उलोवन तेंकां सांगता की हें उलोवपाचे लॅंग्वेजी तेंचे डिस्कशन करून सांगता की ही लॅंग्वेज अशी अशी उलोवपा जाय म्हणू तेंकां कळना ती लॅंग्वेज उलोवपा येयना मागीर तो तेंचे लॅंग्वेजीन लालय हिंदी इंग्लीश मराठी उर्दू अशी खूब लॅंग्वेजी आसाय अशें भायले लोक हांगा गोंयात येतात गोंयात येवून तेंकां तीं लॅंग्वेज कळना मागीर आमकां तेंचे लॅंग्वेजी येता तशें आमकां तेंकां सांगपा पडटा जशें की एरिया वायज सांगपा पडटा खूब लॅंग्वेज आसता ते लॅंग्वेजीन उलोवपा पडटा आमकां